घरके बुजुर्ग कहय छै साफ सुथड़ामे रखय लऽ जानवरक आओर गोबर तोबर फेकय ला एना नहा धोकऽ ओकरा हर हमेशा फ्रेश रखनाइ छै फ्रेश राखिकऽ ओकरा जे छै एनी टाइम मतलब देखभाल करयसँ आओर फेर अपनों लाभ मिलय छै ओहिसँ गायके दूध होइ छै दूध खा सकय छै घरके फैमिलीसभ ओकर बाद जे छै गैके जे भी छै जतय सुरक्षित रखयके छै पापा बतबय छै कि अच्छासँ ओकरा देखभाल करयके छै साफ सुथरा हर जगह साफ सुथरा चाही साइडमे आ मतलब की धुआँ करना चाही ओकरा मच्छर नहि काटना चाही जादा मच्छरों काटयसँ बीमार परैत छै तैं तऽ मच्छर नहि काटना चाही आओर बड़का बड़का अथी जे रहय छै कचड़ा गीला कचड़ा ओहो सभसँ अथी उत्पादन होइ छै बीमार करयके लिए गायकेँ तऽ ओ सभकेँ देखभाल करयके लिए घरके फैमिली सभ कहैत छै एनी टाइम आओर हम देखय छियै खुदकेँ कि पापा माँ जे छै से सेवा करै छै एहना साफ सुथड़ा रखै छै एनी टाइम साफ सुथड़ा रखयकेँ कोशिश करै छै तऽ गैकेँ एनी टाइम धोय छै ओकर बाद ओकरा धूपमे दए छै अच्छा जगह पर साफ सुथड़ा जगह पर रखै छै आओर अच्छासँ सेवा करना चाही गैके तकर बादे कोनो पशु पक्षी अच्छा रहै छै